हेलो मैं पूनम पांडे बोल रही हूँ भैया वो आपने मुझे अभी कुछ देर पहले यहाँ पर छोड़ा था तो क्या मैं आपको यू पी आई से पैमेंट कर दूँ आप यू पी आई यूज़ करते हैं क्या अच्छा ठीक है तो कौनसे नंबर पे करूँ मैं आपको फ़ोन पे अच्छा जिससे आपने फ़ोन लगाया उसीसे जी ठीक है तो कितने रुपए हुए आपके हाँ ठीक तो आप मुझे एक बार अपना नंबर ठीक से बता दीजिए तो मैं उसी पर फ़ोन पे कर दूँगी आपको हाँ ठीक है यही वाला नंबर है चलो ठीक है मैं आपको करती हूँ ओर आप मुझे वापस मैसेज कर देना और मैं आपको स्क्रीनशॉट सैंड कर दूँगी कि यू पी आई पैमेंट हुआ कि नहीं हुआ ठीक है ठीक भैया